ہیلو جی جی جی میں اپنے کلینک سے بات کر رہی ہوں ڈاکٹر بولیے کیا پریشانی ہے آپ کو اچھا اور کوئی بیماری اور کوئی بیماری ہے آپ پر نزلہ وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو اچھا اچھا آپ کو یہ کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آپ کی ڈائٹ وغیرہ کیا ہے آپ کھانے میں کیا لیتی ہیں بیماری کے ٹائم آپ سیلڈ وغیرہ کھاتی ہیں سیلڈ کھاتی ہیں آپ اچھا اِس کے واسطے سیلڈ روز دوپہر میں کھایا کریے اچھا رہتا ہے صحت کے لیے آپ کو جو یہ درد رہتا ہے یہ بھی آپ کا بالکل ٹھیک رہے گا اور کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو نزلہ وغیرہ اچھا اور کوئی بیماری پیٹ میں درد وغیرہ تو نہیں رہتا اچھا تو پھر آپ کا ایک ہم الٹرا ساؤنٹ کرائیں گے اور خون ٹیسٹ ہوگا آپ کل میرے مین آپ پھر کلینک پر آجائیے گا جی آپ کا پورا بارہ سو میں ہوگا یہ سارے چیک اپ جی یہ ڈسکاؤنٹ کر کے ہی بتایا ہے میں نے ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کا بارہ سو کا ہو جائے گا سارا جی دیکھیے جتنا ڈسکاؤنٹ میں دے سکتی تھی میں نے آپ کو دے دیا اِس کے علاوہ اور ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتی دیکھیں آپ کل دُکان پہ آئیے گا پھر ٹیسٹ ہو جائیں گے اور پیسے آپ کے اتنے ہی لگیں گے ٹھیک ہے سر آپ کلینک پہ آئیے ٹھیک ہے اوکے